हलो हरदासमल होटल मां सोनी लालवानी कोड नंबर तां थी ॻाल्हायां कलाक अॻ में अंकल मां न तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुयो ॿ पाव भाॼियूं टे दाल फ्राइ जीरा राइस ॿ पापड़ त उहो अञा ताईं ऑडर पहुतो न आहे इहो ऑडर ॾींदे ॾींदे कलाकु थी वियो महिरबानी करे तव्हां चेक कयो त उहो ऑडर अञा ताईं छो न पहुतो आहे असांजा वॾा कॾहोको खां इंतिज़ारु था कनि रोटीअ जो ऐं उन्हनि जो गोरी वठण जो बि टाइम थियो आहे अगरि तव्हांजो ऑडर अञा ताईं निकितो न आहे त हिकु ऑडर ॿियो बि लिखी छॾियो ॿ पाव भाॼियूं अञा लिखो ऐं मूंखे हाणे ई ॿुधायो त तव्हांखे घणी देरि लॻंदी तव्हां देरि न कंदा आहियो इन करे त मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हाणे घणो वक़्तु लॻंदव अंकल प्लीज़ ॾिसो महिरबानी आहे तव्हांखे हिकु रिक़्वेस्ट आहे त तव्हां ॾिसी करे ॿुधायो तव्हांखे घणी देर लॻंदी छो जो हमेशह असां तव्हांजी होटल मां ई ऑडर कंदा आहियूं अगरि देरि थी लॻेव त मूंखे चङी तरह ॿुधायो पर ॿिए दफ़े इएं देरि न कॼो वक़्त जो ख़यालु कॼो वक़्त ते पहुचाए जो